بہار میں اب ترقی اور جدیدیت کی نئی لہر دیکھی جا رہی ہے پرانی رسومات اور توہمات کے خلاف شعور بیداری ہوا ہے لوگ اب تعلیم اور سائنسی سوچ کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں نوجوان نسل ٹکنالوجی موبائل اور انٹرنیٹ سے جڑ گئی ہے سڑکوں اور ریل نیٹورک کے ذریعے ملک بھر سے بہتر رابطہ ہوا ہے ٹرانسپورٹ اور گاڑیوں کی دستیابی نے فیصلے کم کر دیے ہیں آن لائن تعلیم کاروبار اور خدمات نے ترقی کو بڑھایا ہے بہار کے طلبا ملک بھر کے اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کاروباری مواقع کی تلاش میں لوگ دوسری ریاستوں سے جڑ رہے ہیں بہار کے لوگ اب خود کفیل بننے کی سمت بڑھ رہے ہیں حکومت نے جدید مشینوں اور آلات کی مدد سے ترقی کی راہیں کھولی ہیں صحت کی تعلیم اور زراعت میں نئے اقدامات سے زندگی کا معیار بہتر ہوا ہے دیہی علاقوں میں بھی موبائل بجلی اور انٹرنیٹ کی سہولت پہنچی ہے فلمیں موسیقی اور فیشن کے میدان میں بھی بہار کا اثر نظر آتا ہے ریاست نے اپنی شناخت کو نئے روپ میں باقی ملک کے ساتھ جوڑا ہے یوں بہار وقت کے ساتھ ساتھ باقی ہندوستان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ رہا ہے